हा करिशमा दादी था ॻाल्हायो हरिओम मां मोहित थो ॻाल्हायां कल्ह शाम जो तव्हां जे दुकान ते आहियो हुयुसि न सुञातव कल्ह शाम जो साढे छहें बजे खनि आहियो हुउसि तव्हां जे हितां खां मूं साटा वरिता हुआ पंज किलो त हा कल्ह छा मुंहिंजो मम्मी पापा जी सालगिरह हुई त मां हुउसि पंज किला साटा वरिता हा पर हू साटा उहे त मथां मथां त सुठा हुआ पर हेठां सफ़ा घटि चाशिनीअ वारा हुआ ऐं हुन खे कंहिं किरत सिंयारल पिया हुआ ऐं ही त मूं घर में पैकिंग त ठीकु आहे तमामु सुठी हुई तव्हां जी उहा ॻाल्हि त कोने हूअं त तव्हां खां असां शयूं वठंदा आहियूं सुठियूं निकिरंदियूं आहिनि पर जीअं हेठां साटा कढियासीं त हुन मां कंहिं मां खिखी बांस पिए आई कहिड़ा साटा सिंयारल पिया हुआ ऐं ही त मुंहिंजो ध्यानु हली वियो असां थोरा त ॿाहिरि फिटी करे छॾियासीं पुठियां न त त असां खाइनि हुआं त असां बीमार थी पऊं हां हा तव्हां प्लीस थोरो सो ॾिसो महिरबानी कयो अहिड़ियूं शयूं ॿियनि खे बि न खारायो ऐं ऊअं असांखे विश्वासु आहे तव्हांजे दुकान ते इनकरे बि तव्हांजे दुकान ते ई आयासीं कल्ह वठी वियो हुयुसि साढे छहें लॻे हिन टाईम खां ई थोरी देरि शायदि अॻु आयो हूंदुसि पंज पंज किलो वरिता हा मूं उन मां ॿ टे पीस सुठा निकिता पर हेठां जेके भी पीस हुआ सभु सिंयारल हुआ हीअं रखियल जीअं बांस पिए आई अध खां मुने सेयां ख़राबु निकिता हुआ माॻेई वणिया ई कोनी सभु असां फिटी कयासीं असांजा सभु हा महिनो अॻु बि मूं वरिता हुआ तव्हां जे हितां खां रूल वरिता हुआ हू त तामामु सुठा निकिता हुआ उन खां पोइ बस तव्हां खां शयूं वठंदा रहंदा आहियूं पर छो साटनि में अहिड़ी किन्नी बांस हुई की मां तव्हां खे छा ॿुधायां त तव्हां महिरबानी करे थोरो ध्यानु रखो हा त तव्हां मूंखे इन जे बदिरां कुझु ॾियणु था चाहियो हा त हा सही ॻाल्हि आहे मुंहिंजा पेसा अजाया विया आहिनि त मां तव्हां खे सोचे करे ॿुधायां यां तव्हां ॿुधायो तव्हांजे दुकान ते ॿी सुठी शइ जेका ताज़ी हुजे उहा शइ ॿुधायो त पोइ मां तव्हां खां वठणु अचां हा दादी उहो त मूंखे ख़बर आहे अच्छा तव्हांजे दुकान ते जीरे वारा बिस्कूट आहिनि त उहे कॾहिं खां ठहियल अथव न न न न दादी तेल वारा कोन खपनि मूंखे सुठा फ़्रेश खपनि मूंखे इहो ॿुधायो ठहियल कॾहिं खां आहिनि हा त हिकु कमु कयो तव्हां इहो जीरे वारा बिस्किट त पैक करे रखो ऐं ॿियूं बि ॿ टे शयूं खपनि त पोइ मां थोरो इते अचां थो बाज़ारि पासे त तव्हां जे दुकान तां थींदो थो वञियांव

पर हिक ॻाल्हि हिन में सुठी ख़ुशबू अचिणी खपे हेड़ी किन्नी तिखी बांस वारा मूंखे यां रखियल सिंयारल मालु मूंखे न खपे ॾिसो तव्हां थोरो पाण नौकरनि ते बि ध्यानु ॾियो छो की ही हींअर पहिरीं खां ई बीमारियूं फैलिजनि पयूं ऐं हीअं तव्हां रखियल शयूं ॾींदा त माण्हुनि खे त पोइ कस्टमर बि फिटंदा दुकान जा हा न हा कोई कोई कोई वांदो कोन्हे दादी त मां अचां थो त तव्हांजे दुकान तां ज़रूरु थींदो थो वञा ठीकु आहे ओके हरीओम हरिओम